بارہ بھارت سے باہر سرفنگ کرنے کے لیے میری پسندیدہ قسم کی لہروں کے نام اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ ہے بھارت کے مشرق میں بنگلہ دیش اور میانمار شُمال کی بات کروں تو بھوٹان اور چین اور نیپال اور مغرب میں پاکستان اور جنوب مشرق اور جنوب مغرب میں بحر ہند جو بحر ہند میں بحر ہند میں کی لہریں مجھے بہت ہی پسند ہے اور میں اگر اپنا تجربہ بیان کروں تو بنگلہ دیش اور میانمار میں تو بہت ہی موسم خوشگوار ہوتا ہے بارش کے موسم کی بات کروں یا تو تھنڈیوں کے موسم میں یہاں بہت ہی اچّھا لگتا ہے اور میں مغرب کی بات کروں اور اس میں تو یہاں پر مجھ مغرب اور مشرق میں بحرِ ہند جنوب مشرق اور جنوب مغرب میں بحرِ ہند کی بات کروں تو یہاں بھی مجھے بہت ہی اچّھا لگتا ہے اور یہ میری پسندیدہ گھومنے کی جگہوں میں سے ایک ہے یہاں میں ہم اکثر سرفنگ کرنے کے لیے اس قسم کے سفر کو ترجیح دیتی ہوں